जी मैडम तव्हां केरु जी जी मैडम हरिओम मैडम ॿियो सभु मैम सभु ठीकु आहे न हा पाखी जी तबियतु वबियत त ठीकु आहे न जी जी जी मैडम को ग़लती थी वई छा पाखी खां जी जी जी जी मैम जी मैडम जी हा हा उनखे थोरो शौंक़ु आहे भॼन कीर्तननि जो आरतियुनि जो वेही इहो सतनारायण ॾींहुं वेही रहंदी पल्ला पाईंदी भोग लॻाईंदी आरतियूं कंदी हुनखे थोरो गाइण जो शौंक़ु आहे

जी हा जी जी जी

अच्छा

जी मां हा मैडम तव्हांजो चवण तव्हांजो चवण सई आहे मां पंहिंजे घर पंहिंजे वॾनि खां ॻाल्हायां पंहिंजे ससु सहुरनि खां परमिशन वठा छो की नयाणी आहे पुछान छुट्टी ॾींदा ऐं मैडम अचण वञण जी छा सुविधाउन आहिनि थोरो छोकिरी आहे न त थोरो ॿुधाइजो अच्छा अच्छा

जी जी

जी जी अच्छा त मैडम हिनमें घणा ॾींहं लॻंदा तव्हांखे अचण वञण में अच्छा

मैम विषय त सुठो आहे अॻियां वधण जो स्कोप बि आहे मां सम्झा थी पर मां हेकर घर में घर वारनि सां पुछी परमिशन वठी तव्हांखे अधि कलाकु में वरी थी कॉल कयां हे न हालांकि मूंखे यकीन आहे पंहिंजे घर वारनि ते छुट्टी ॾींदा तॾहिं वरन वॾनि जो मान रखण ज़रूरी आहे पुछण ज़रूरी आहे जी त मां हिनजे पप्पा खां न त दादी सां ॻाल्हाइ तव्हांखे अधि कलाकु में वरी थी जवाब ॾेयांव मैडम चवंदीमान तव्हां गॾु आहियो हा

ऐं मैम जेको ई तव्हांजो जो जी ऐं इयो जेको तव्हांजो ईअं अथव प्रतियोगिता इनमें को टॉपिक आहे ख़ासि की हिन विषय ते ॻाल्हाए तयारु कंदा जी जी जी जी मैडम जी बाक़ी मैम अगरि वञे त तव्हां प्लीज मुंहिंजी धीअ जो सुठे सां ध्यानु रखिजो ठीकु आहे सच में असां कॾहिं ॿार छॾियो कोन्हे न हा जी जी जी जी मैम ठीकु आहे मैम हरिओम मैडम